मां जे कपिड़े खे ठाहिण चाहिंदी आहियां ऐं सिबंदी आहियां ऐं ठाहिण चाहिंदी आहियां उन जा डिजाइन ऐं जेके नमूना थींदा आहिनि हूअ मां खुदि चूस कंदी आहियां चुन्नंदी आहियां जीअं मां टीवीअ में ॾिसंदी आहियां एक्टरंस खे छा हीरोइनियुनि छा पातो आहे ऐं पिकिचरुनि में ॾिसंदी आहिनि की हीरोइन कहिड़ा गला थी पाइनि कहिड़ी बाहुन में कहिड़ी डिजाइनियूं आहिनि उन हिसाब सां मां तए कंदी आहियां की मूंखे कहिड़ी डिजाइन वरण वणे थी ऐं मूंखे हिन कपिड़े ते कहिड़ी सूट कंदी उन हिसाब सां मां पंहिंजो कपिड़ो ठाहींदी आहियां ऐं मां जंहिंजी मां ॾाढनि माण्हूनि खां मदद वठंदी आहियां जीअं मां मतिलब यूट्यूब ते बि ॾिसंदी आहियां पिंटैक्स ते वञी बि डिजाइनियूं ॾिसंदी आहियां ऐं मुंहिजा जेके आहिनि कस्टमर आहिनि जेके मूं वटि ईंदा आहिनि स ठहाराइण ड्रेसू ऐं फ्राकू सिबाराइण या ॿियो कुझु बि लहंगा सिबाराइण त उहे बि मूंखे थोरी ॿुधाईंदा आहिनि की उन्हनि खे जीअं खपंदो आहे की मूंखे हीअं डिजाइन खपे मूंखे हीअं डिजाइन खपे ऐं जे कपिड़े ते जेको कपिड़ो खणी ईंदा आहियूं उन जे मुताबिक मां उन्हनि खे ॿुधाईंदी आहियां की हीअं सुठी लॻंदी हीअं न लॻंदी हिन ते हे वधीक सुठो लॻंदो हिन ते ही एंब्रॉयडरी सुठंदी सुठी लॻंदी हिन ते मच्छी टाको वधीक सुठो लॻंदो या स्टैमी स्टीच या रोज स्टीच सुठी लॻंदी उहो बि मां उन्हनि खे ओहिड़ो वर्क कराए ॾींदी आहियां त मां हीअ जेके आइडिया आहिनि मां हिकु जॻह था न खणंदी आहियां अलॻि अलॻि जॻहियुनि था वठंदी आहियां जीअं कंहिंखे साहेड़ियुनि खे या सतसंग ते वेंदा आहियूं उन्हनि में माइयुनि खे कंहिंखे कोई डिजाइन सुठी पातल हूंदी आहे त हूअ मुंहिंजी दिमाग़ु में फिट थी वेंदी आहे ऐं मां ऑनलाइन बि ॾिसंदी आहियां यूट्यूबनि ते बि ॾिसंदी आहियां ऐं जेके मुंहिंजा कस्टमर आहिनि उहे बि मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं मां खुदि बि उन्हनि खे ॿुधाईंदी आहियां मुंहिंजी साहेड़ियूं आहिनि ॾाढियूं उन्हनि जा हूअ जेकी रोजमर्रा में कपिड़ा पाईंदियूं आहिनि उन्हनि खे बि मां ॾिसी करे सभु आइडिया लगाए छॾंदी आहियां की भई मूंखे कीअं खपे कहिड़े कपिड़े ते छा सूट कंदो सूती कपिड़े ते छा सूट कंदो सिंथेटिक ते रेयॉन ते अॼकल्ह ॾाढा अलॻि अलॻि टाइपनि जा कपिड़ा आहिनि उन्हनि ते छा सूट कंदो त मां उहो खुदि तए करे छॾंदी आहियां ऐं मुंहिंजी जेकी ऑनलाइन ऐं जेकी अ मूंखे जेकी ब्रांड वणंदी आहे उन सभिनि सां ऐं सभिनि खां सुठी मूंखे रिलाइंस ब्रांड वणंदी आहे उन में जेकी कपिड़ा आहिनि उहे ॾाढा सुठा ठवे ठहियल हूंदा आहिनि ऐं कपिड़ो बि ॾाढो सुठो ठहियल हूंदो आहे ऐं मतिलब ऐं जेकी उन जी रेट हूंदी आहे हूअ बि ॾाढी सु मतिलब ठीकु हूंदी आहे रिजनेबल हूंदी आहे त मूंखे उहे कपिड़ा ॾाढा वणंदा आहिनि उन में एजीओ जा बि मिलंदा आहिनि कपिड़ा ऐं अलॻि अलॻि नंढी बि ब्रांड हूंदियूं आहिनि उन में क़रीब क़रीब सभु ब्रांडयुनि जा कपिड़ा उन में रिलाइंस में मिली वेंदा आहिनि पर मेन जेकी रिलाइंस ब्रांड खुदि ठाहींदी आहे कपिड़ा उहे तमामु सुठा हूंदा आहिनि ऐं रिजनेबल रेट जा हूंदा आहिनि कलर बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि कलर बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि उन में ऐं मूंखे ईअं जेकी प्रेरणाउनि जेकी मूंखे ईअं मां उन्हनि सिखंदी आहियां उहे हिकु शइ न आहे ॾाढियुनि शयुनि सां मूंखे प्रेरणा मिलंदी आहे वण ग़ुल इहे बि सभु मूंखे प्रेरणा ॾींदियूं आहिनि उन्हनि जी बि मां प्रिंटू ग़ुलनि जूं ऐं वणनि जूं बगीचे में वेही करे उन हिसाब सां मां जेके प्रिंटू ऐं डिजाइनियूं ओ ॾिसंदी आहियां ऐं उहे रोजमर्रा जी पंहिंजी ज़िंदगीअ में ड्रेसू ठाहिण में उन्हनि ग़ुलनि जा नमूना कढी कपिड़ो ओहिड़ो उन टाइप जो ॻोल्हे ऐं मां उन्हनि ते फिट कंदी आहियां